शहरी इसकुलमे अनेक तरहके स्टाफ छथि या उच्च पदाधिकारी छथि हिनकर संरक्षणमे नीकसँ नीक अध्ययन अध्यापनके कार्यक्रम चलैत अछि मुदा गाँव घरमे हुनकर अनुपस्थितिमे शिक्षक लोकनि जेना अधिक सँ अधिक खेलैए धुपैए सम्बन्धित मने आओर प्रोजेक्ट सम्बन्धी काज करबै छै बच्चा सभके बीचमे ओतेक ज्ञानके विकास नहि भऽ रहल अछि ओना कहल जाइ तऽ शहरियो क्षेत्रमे विद्यार्थी ओहि तरहसँ विकास नहि कए रहल यऽ जेनाकि साउथ इण्डिया सबके बच्चा आबैए पढ़िके तऽ ओकरा सबके देखै छी जे कोनो चीज भाषामे या कोनो चीजमे मतलब जेना नीक जकाँ विकास कए रहल यऽ एतबे नहि आइकाल्हि प्रायः विद्यार्थी ट्युशनपर आधारित भए गेल यऽ आओर ट्युशनमे साइन्स आओर मैथ एहि दू चीजके लएके चलैए आओर कतौ कतौ विद्यार्थी ग्रामर सेहो पढ़ि लैए अहिसँ भाषाके प्रति उदासीनता सेहो बढ़ल जा रहल अछि गाम घरमे कहू या शहरी क्षेत्रमे शहरी क्षेत्रमे तऽ किछु विद्यार्थी आपसमे गपोसप करबाक लेल भेट जाइत अछि जाहिसँ कि ओकरा बीचमे ज्ञानके विकास भए जाइ छै मुदा गाँवके क्षेत्रमे एरियामे जतऽ देखै छी कि प्रायः विद्यार्थी बाहर रहैत अछि गार्जियन पूरे परिवारके साथ बाहरे अछि